नमस्ते सर कह रहे थे कि लोन चाहिए था मिल जाएगा क्या सोने पर चाहिए था वही दो ढाई लाख का दो ढाई लाख तक चाहिए था

आरे पिता जी का ऑपरेशन कराना है जी

सोना तो होगा दो भरी है बीस ग्राम

जी बीस ग्राम है

कितना मिल जाएगा ठीक है तो उतना ही दे दिजीएगा बायो डाटा क्या यार सोने पर चाहिए था आपको सोना दूँगा आप मुझे पैसा दिजिएगा आरे वह तो है वह तो मिल ही जाएगा आपको जी जी

ठीक है नहीं ज़रूरत थी ज़्यादा की लेकिन अब चलिए जितना रहेगा उतना ही तो देंगे आप दस पर्सेन्ट लगेगा

आरे हाँ हाँ लेना है कब तक आएँगे आएँगे अभी एक आध घंटे बाद आपके पास अच्छा चलिए ठीक है चलिए ले लिया जाएगा दस ही पर्सेन्ट पर लेकिन ज़्यादा बता रहे हैं आप लग रहा है

चलिए देखना पड़ेगा उसमें चौबीस क्यारेट का होगा मुझे लगता है ठीक है ठीक है ठीक है चौबीसे केरेट ठीक है ठीक है चौबीस केरेट का है